ہندوستان میں وہ جگہ جہاں میں نے بائک سے دورہ کیا ہے پنجاب کا جالندھر لدھیانہ چنڈی گڑھ ہماچل کا چند پورنی یو پی کا مراد آباد اس کے علاوہ میں سہارنپور جلد ہی جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں کی فضائیں اچھی ہیں ٹھنڈا ماحول ہے اور اس کے علاوہ مجھے لداخ جانا ہے لیکن ابھی تک میں نے وہاں کی سفارشات حاصل نہیں کی لیکن اس کے لیے جد و جہد جاری ہے